हाँ हमारे जयपुर ज़िले मे जो उपलब्ध कुछ जो स्थानीय आवास है वो जो आवास है जो स्थानीय आवास है जो रहने के जो है स्थान है वो काफ़ी है काफ़ी कुछ विकल्प है उनमे विकल्प मे ज़िले में है जो हमारे जो आवास के जो बाजार है जो अचल संपत्ति के रोजान है उनको वो दर्शाते है उनमें कुछ ही है जो हमारे और जो जयपुर शहर में एक छोटे या बड़े घर का आ किराया है वो काफ़ी काफ़ी महँगा है हमारे यहाँ पे और जो हमारे जयपुर शहर में शिक्षा के लिये जो लोग बाहर से आते है वो आकर रहते हैं यहाँ पे रोम लेकर रहते है रेंट पे जो किराए पे रूम लेकर रहते है उसमें काफ़ी महंगाई है पाँच से दस हजार के के अंदर अंदर नॉर्मल रूम मिलता है यहाँ पे रहने के लिए उसमें हम रह कर के पढ़ाई कर सकते है तो इस तो इस हिसाब से जो काफ़ी महँगा है इस क्षेत्र में काफ़ी महँगा है हमारा जयपुर शहर और उसमें जो आवाज़ के जो बाज़ार है सरकार के जो अचल संपत्ति है वो काफ़ी है उसमें जो यहाँ पे इनका उसमें इतना ज़्यादा रुझान नहीं है हमारे जयपुर में इसलिए जो ये जो रेंट हैं रूमों के जो किराए पे रहने वाले लोगों के लिए जो घर हैं है रूम है वो काफ़ी महँगे हैं ये जो हमारा यहीं चीज़ को दर्शाता है